ہاں میں نے بک کلب یا ریڈنگ گروپس میں حصہ لیا ہے انہوں نے میرے پڑھنے کے تجربے پر بہت سارے طریقوں سے چار چاند لگائے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو کیسے پڑھا جائے کیسے آپ پڑھیں انہوں نے مجھے بتایا ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ کتابوں کو کیسے پڑھیں ان کو کیسے یاد کریں اور ان کو کیسے یاد رکھیں انہوں نے میری تعلیم میں میری ایجوکیشن میں بہت سارے طریقوں سے انہوں نے چار چاند لگائے ہیں انہیں کی وجہ سے آج یہ چار آج میری یہ پڑھائی اچھے سے ہو رہی ہے انہیں کے مشوروں انہوں نے بہت سارے مشورے دیے مجھے کہ آپ اس طریقے سے پڑھائی کریں اس طریقے سے پڑھائی کریں انہوں نے اور بھی بہت سارے مشورے دیے انہوں نے میری پڑھائی پر چار چاند لگائے کہ آپ بک کو اچھے سے یاد کریں اور اس کو پہلے پڑھیں خوب بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں اور اس کے بعد میں بار بار پڑھنے کے بعد وہ چیز جب آپ کے ذہن میں اس کا جو خاکہ ہے اس کا جو خاکہ ہے وہ جب آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے جب بیٹھ جائے اچھے سے آپ کے دل و دماغ میں جب کر جائے تب آپ اس کو یاد کریں اس کو رٹیں اس کو اچھے سے اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیں اس طور پر انہوں نے میرے پڑھنے کے تجربے میں چار چاند لگا دیا میں یہ سمجھ گیا کہ مجھے کیسے پڑھنا چاہیے میں یہ جان گیا کہ مجھے تعلیم میں کیسے آگے بڑھنا ہے اور کس طریقے سے مجھے اس میں ترقی حاصل کرنی ہے